دہلی چونکہ ہمارے ملک کی راجدھانی ہے اسی لیے یہاں کے لوگ کافی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اسی لیے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دہلی میں سماجی ممنوعات کچھ زیادہ نہیں ہیں ہاں رشوت خوری پر جو پابندی ہے دہلی کے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں لیکن اگر شراب پر پابندی لگ جاتی ہے تو یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں اور جس نے ہزاروں گھروں کو برباد کر دیا ہے